हांजी महिर हा

हा हा हा स्टेशनरी जी शॉप आहे असांजी हा हा हा हा अच्छा अच्छा ॿुधायो हा मां नोट थी कया ॿुधायो अच्छा अच्छा हा अच्छा अच्छा टेप अच्छा सिजर खपे अच्छा पंचिंग मशीन अच्छा पैंसिल हा हा हा हा कॉपी मिलंदी हम्म हा अच्छा ॿ दर्जन ठीकु आहे रफ़ हा हा रखंदा आहियूं असां गेम बि रखंदा आहियूं ॿारनि जा स्टेशनरी में तरह तरह जा गेम आहिनि हा चैस वग़ैरह बि कैलेंडर बि रखंदा आयूं हा हा हा हा हा हा आहे डायरियूं बि आहिनि हा बिल्कुलु अच्छा अच्छा हेतिरी हा ठीकु आहे मां नोट कया थी ठीकु आहे हा अच्छा अच्छा हा हा सही ॻाल्हि आहे अच्छा हा हा अच्छा अच्छा पैंसिल हा अच्छा अच्छा रफ़ कॉपियूं हा अच्छा अच्छा चोवीह जी डायरियूं अच्छा तव्हांखे कॾहिं खपनि कॾहिं केड़ा पेन जैल पेन अच्छा अच्छा अच्छा ही वारा अच्छा ठीकु आहे मां लिखी छॾिया हुओ बि अच्छा हा हा हा हा अच्छा त अच्छा अच्छा हा त हुनजो हा पेक करे रखां अच्छा अच्छा त तव्हां हुनजो नालो ॿुधाईंदा असांखे जेको ईंदो हा हा अच्छा हा मोबाइल नंबर हा तॾहिं त हा तॾहिं हा अच्छा पोइ ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल ठीकु आहे